कभी कभी अधिक लोगों के लिए खाना बनाना मज़ेदार भी रहता है और समस्या भरा भी रहता है क्योंकि जब यदि कोई आपकी मदद कर रहा है खाना बनवाने में जैसे घर पे काफ़ी लोग आए हैं मेहमान आए हैं और कोई आपकी मदद कर रहा है खाना बनाने में तो मतलब उसमें आसानी हो जाती है कि हाँ भाई एक इंसान ये कर रहा है दूसरा व्यक्ति वो कर रहा है तो आधे आधे काम बँट जाते हैं और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है एक तो है ना और एक ही इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ भी नहीं आता कि एक ही इंसान को पूरा काम करना है लेकिन कभी कभी इंसान घर पे मतलब मेहमान आए रहते हैं लेकिन करने वाले सिर्फ़ एक ही रहता है तब उसको बहुत ही ज़्यादा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक तो सारे काम उसको ही करना है दूसरा मेहमान आए हैं उनको भी उसी को देखना पड़ेगा और खाना बनाते समय उसको खाना भी बनाना है जो भी अदर वर्क हैं अदर काम है वो भी वो ही करेगा लेकिन क्या है कि इनको हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं जैसे खाना बनाना है तो खाना बनाने हमको ये देखना है कि जल्दी से जल्दी क्या खाना बन सकता है और कम से कम समय में क्या बन सकता है जो कि मतलब आसान हो ईज़ी हो वो खाना हमको देखना है कि जो खाना बहुत आसान है वो बनाएँगे और साथ ही साथ जो एक के साथ तो दो काम करने का कोशिश करेंगे जैसे हमने दाल चढ़ाई है तो दाल दाल चढ़ाने के साथ साथ हम जैसे दाल चावल बना रहे हैं तो दाल चढ़ा दी उसके साथ साथ उसमें उसको बघार लगाने के लिए प्याज़ मिर्ची है तो जब तक दाल चढ़ाई है तब तक चावल भी धो लेंगे और साथ साथ प्याज़ मिर्ची जो भी है अदर काम वो भी हम करते जाएँगे तब तक दाल में सीटी आएँगी फिर हम दाल को निकालेंगे उसमें चावल चढ़ाएँगे जब तक चावल चढ़ाएँगे तब तक हम दूसरी अपनी गैस पे दाल को तड़का दे देंगे तो इससे क्या है एक तो समय बचेगा और दूसरा काम जल्दी से बहुत जल्दी हो जाएगा